हैलो हँऽ ऽ के बोलै छियै अहाँके अच्छा केकरासऽ काम छै केकरासऽ बात करैके छै अहाँके अहाँ देखू पूर्णियामे मेला लगै छै ने डिजनीलैण्ड के मेला भी लगै छै दुर्गा पूजा के मेला भी कहाँ कहाँ डिजनीलैण्ड जगहके नाम डिजनीलैण्ड के मेला ततमा टोलीमे लगै छै तीन महीना तक रहै छै पूर्णियामे सिनेमा हॉल अइ रूपवाणी रूपवाणी रूपवाणीमे ही चौकके पास ओ तऽ पूर्णियामे तऽ सिनेमा हॉल दू दूगो छै लेकिन सबसे बढ़िया रूपवाणीके ही सिनेमा हॉल छै जे चौक पर छै नै नै हँ हँ बन्द होइ गेलै

नै हमरा अभी तऽ फिलहाल कोनो मेला नै लगल छै पूर्णियामे पूर्णियामे तऽ अभी फिलहालमे अथी डिजनीलैण्ड के मेला लगल छै आओर अभी तऽ दुर्गा पूजामे टाइम छै तऽ ओकर मेला अभी नै लगल छै उँ नै मेला तऽ अभी फिलहाल कहीं नै लगल छै पूर्णियामे हँ

नै नै यही पर खाली एगो ततमा टोलीमे मेला लगै छै आओर अभी अब आओर अभी फिलहाल तऽ कहीं मेला नै लगल छै अहाँके ततमा टोलीमे ही मेला छै आओर सिनेमा हॉल छै यहाँ पर घूमै लेऽ मॉल उल भी बहुत बड नीक छै आओर मॉल मन्दिर उन्दिर भी बहुत छै पूर्णियामे पूर्णियामे नै अभी तऽ फिलहाल अभी तऽ इतने सब कुछ छै नै नै उधर कुच्छो नै छै अभी अभी ऊ सब जादा नै बहुत जादा विकसित नै भेल छै अभी ऊ सब देहाती इलाका ही छै

ठीक ठीक